इत्थे ते जे बड़ियां गड्डियां जन्दिया इत्थुं दा उत्थुं अस अपने स्कूला च अपनी गड्डी च जन्दे न ते कन्नै साड्ढे पड़ोसी बी साड्ढे पड़ोसी दे बच्चे बी साड्ढे कन्नै गड्डी च जांदे न अस अपने ग्रांऽ गए थे पैह्ली बारी ओस बस्सा च जांदे न बस पैह्ली बारी अपने ग्रांऽ गेदे सी ओह् बड़ा साड्ढा ओह् ग्रांऽ जाना बस्सै च सानू हल्ले तक याद ऐ अस अपने मां प्यौ कन्नै गे सी